नमस्ते सर पहले डिसाइड कितना था

सुबह में कितने बजे से सर नौ से बारह जी तो उसका पैसा का कैसे कैसे मतलब कुछ थोड़ा हिंट दीजिए तो मतलब करना क्या है कुछ बता सकते हो वही क्रिकेट का मतलब जो कुछ होता हो आप सिखाइए ना बैटिंग करना बॉलिंग करना

तो बैटिंग वैटिंग के बारे में कुछ आइडिया देंगे बैटिंग के बारे कुछ आइडिया देंगे आप बॉलिंग बैटिंग कुछ भी जी तो पैमेंट कितना लेंगे सर आप दो हज़ार बहुत ज़्यादा बता रहें आप तो हम सात सौ हो जाएगा सर हम जा कर लेंगे अब इतना थोड़ी ना बना पाएँगे बहुत लोग है तो फिर मैनेज कर लीजिए ना थोड़ा बहुत पंद्रह सौ भी नहीं सात सौ ही देंगे सात सौ रु सात सौ ज़्यादा कम नहीं बोलिए हाँ या ना इन स्विंग गेम्स हमको नहीं आता आप सिखाएँगे तभी ना बताइए हमे बैटिंग करने आप कितने दिन में सीखा देंगे सर दो महीने में इतना टाइम में कौन सीखेगा टाइम भी तो होना चाहिए दो साल तक कौन सीख के करेगा दो साल में कितना टाइम लग जाएँगे शायद अच्छा ठीक है आ रहे हैं ठीक ठीक आ रहें ठीक